जी मुझे यात्रा करना बहुत ही पसंद है मैं लम्बे लम्बे समय के लिए यात्रा करता हूँ और बहुत ही रोचक जगह ओ को घूमना पसंद करता हूँ जैसे कि मैं ऐतिहासिक जगहों पर जाना पसंद करता हूँ धार्मिक और मंदिरों में भी जाना पसंद करता हूँ ऐतिहासिक जगहों पर मुझे ऐतिहासिक चीज़ों ओ को देखने को मिलता है और मैं वहाँ पर बहुत सी ऐसे भी चीज़ें देखता हूँ जिसे मुझे अपने इतिहास के बारे में पता चलता है धर्म धार्मिक स्थल और मंदिर में जाने से मुझे मन की शांति और बहुत ही अनुभव अच्छा अनुभव होता है और मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ जाने से मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे ईनाम मिल जाते हैं और बहुत ही आदरपूर्वक रखा जाता है मैं पहाड़ों पर भी चढ़ना चाहता हूँ